हाथसँ बनल पेन्टिंगके बहुत महत्व छै हाथके कला बहुत आकर्षक होइत छै ओहिमे गहराइ सभटा देल जाइ छै हाथके पेन्टिंग अहाँके देश विदेशमे सेहो चलैत अछि अपना मिथिलाके पेन्टिंगसभ सभ बेसी महत्वपूर्ण अछि मिथिलाके पेन्टिंगमे हरेक चीजके बारीकतासँ देखायल जाइ छै कोनो चीजके पेन्टिंग बहुत बढ़िआँ होइ छै आओर पेन्टिंग बेसी अहाँके बचपनेसँ शुरू भऽ जाइ छै पेन्टिंग बचपनमे ओ अहाँके मस्तिष्कमे बैठ बैसैत छै ताहिके माध्यमसँ पेन्टिंग बहुत बढ़िआँ बनै छै पेन्टिंग अहाँके चार्ट पेपरपर पेन्टिंग बहुत बढ़िआँ होइ छै एकटा बच्चाके हम पेन्टिंग देने छलियनि हेँ जन्मदिन छलनि हेँ बच्चाके हुनका बहुत आकर्षक हुनका परिवारमे एकदम खुशहाली आबि गेलनि एहन सुन्दर पेन्टिंग कतयसँ आयत किएक तऽ ओ हाथसँ बनल छलैए बाजार सभमे जे भेटै छै ओ बहुत तरहके दोसर टाइप होइ छै लेकिन हाथके पेन्टिंगमे गहराइ कलर कम्बिनेशन सभकिछु बहुत बढ़िआँ होइ छै हाथके पेन्टिंगके लेल ड्रॉइंग अनिवार्य छै ड्रॉइंग कयलाके माध्यमसँ पेन्टिंगके शुरू करू ओहिमे अहाँकेँ चारि टा कलर होइ छै चारि कलरके माध्यमसँ एकटा व्हाइट पेपर भऽ गेल चारि गो कलर कलरके अहाँ संसारमे जतेक कलर छै ओकरा अहाँ रङ्ग जतेक रङ्ग छै संसारमे ओकरा चारि टा कलरसँ अहाँ बना सकै छी ओ बनै छै ओहिए चारि कलरके माध्यमसँ पेन्टिंग तैयार भऽ जाइ छै आर ककरो अहाँ ओ पेन्टिंग कऽ के गिफ्ट दियौन तऽ हुनका बहुत नीक लगै छनि ओ बाजारमे ओसभ ओहन पेन्टिंग भेटतै नहि हाथके पेन्टिंगके बहुत महत्व छै धन्यवाद